असां गाॾी हलाइण महिल असां खे इहो ध्यानु ॾियणु खपे कि असां हेलमेट पातल आहे असां खे हथ में ग्लवज़ पातल आहिनि ऐंक्ल ते ग्लवज़ पातल आहिनि जंहिं सां अॻर हू गाॾी किरे बि थी त असां खे लॻे न ऐं असां खे डाक्यूमेन्टस रखणु खपनि जीअं कि ड्राइविंग लाइसेंस आधार कार्ड पैन कार्ड पी यू सी इंश्योरेंस व्हीकल इंश्योरेंस स्मूकिंग इंश्योरेंस व्हीकल स्मूकिंग इंश्योरेंस वग़ैरह वग़ैरह जो जो ज़रूरी हूंदा आहिनि इहे सभ रखणु खपनि